हलो हाँ बोल रही हूँ मैं अच्छा बताओ क्या समस्या है आपकी हाँ आपकी अच्छा अरे यह तो बहुत गंदी लत है सबसे पहले तो आप को यह जो लत लगी हुई है यह जब आपका ध्यान जाता है तो आप सबसे पहले उसके हाँ ध्यान हटाने की कोशिस करिए आप और वह ध्यान आप कैसे हटाएँगे जब आपको लत महसूस होता है कि मुझे सिगरेट पीना है तो आप सिगरेट पीने के बजाय को छोड़ कर आप थोड़ा सौंफ़ खा लीजिए या अगर सौंफ़ नहीं है थोड़ा अजवाइन फाँक लीजिए इससे क्या होगा जब जब आपको ऐसा लगेगा फ़ील होगा कि अरे मुझे सिगरेट पीना चाहिए उस समय आप यह सौंफ़ और अजवाइन का फाँका मार लीजिए तो उससे आपकी लत छूट जाएगी आपको उसकी याद नहीं आएगी और जो आज कल एक वह टैबलेट भी आती है इसके लिए नशा छुड़ाने के लिए शराब सिगरेट यह सब एक टेबलेट आती है उसको आप जब जब ऐसा लगे तो उसको खाएँ उससे भी आपकी काफ़ी हद तक ये नशे की आदत छूट सकती है और पानी पानी ज़्यादा पीजिए जब आपको लगता है कि मुझे सिगरेट की अब तलब लग रही है तो आप ख़ूब सारा पानी पीजिए उस समय और अपने आपको उस ब्रे ध्यान से भटकाइए वहाँ से उस जगह जाइए मत जहाँ पर यह चीज़ें बिकती हैं या कुछ करती हैं एक चिम्बम चिं गम चबा लीजिए च्विं गम जो आती है उसको चबाया करिए आप उससे आपको ध्यान आपका भटकेगा आपका ध्यान उस वक़्त नहीं जाएगा कि मुझे सिगरेट पीना है या कुछ करना है है ना और तो आप यह सब कर सकते हैं ये आप घर में आपके घर में तो होता है ना सब यह चीज़ें जैसे सौंफ़ मिल जाएगा अजवाइन मिल जाएगा और च्विं गम तो हाँ वह आपको कोई भी दवाख़ाने में मिल जाएगी ये मेडिकल इस्टोर में मिल जाएगी वहाँ पर हाँ दवा का नाम नशा छुड़ाओ करके है एक ना उसका कुछ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी आपके नंबर पर ठीक है नशा मुक्ति केंद्र में तो आपको रहना पड़ेगा जब तक आपकी आदत नहीं छूट जाएगी तब तक आपको कुछ दिन तक का उसके चार्जेस मैं आपको व्हाट्सऐप कर दूँगी अभी मेरे सीनियर से बात करके और रहना पड़ेगा आपको कम से कम दो हफ़्ते दो दिन से एक हफ़्ते तक भी रह सकते हैं आप वहाँ पे जब तक आपको पूरी तरीक़े से हम ना समझ लें कि आपकी आदत छूट गई है तब तक आपको रहना पड़ सकता है वहाँ आपको खाना वग़ैरह सब मिलेगा सब मुझे वहाँ पर आपको खाना मिलेगा रहने की फ़ेसिलिटी रहेगी एक कमरा रहेगा आपका बिस्तर रहेगा उसमें खाना पीना सब मिलेगा आपको नाश्ता मिलेगा आपको दोपहर का लंच डिनर सब मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ